एह् मेरा एह् मेरा इंटरस्ट बनेआ बाईक राइडिंग दे उप्पर जियां मतलब में ब्लॉग लिखदा मतलब य़ूके जीरो सैवन राइडर दे ओह् ऐ उद्धर उत्तराखंड ऐ उद्धर में ओह्दे कोला होआ केह् आखदे ओह्दे कोला मिगी मतलब दमाक च मेरे इंटरस्ट होआ राइडिंग दे उप्पर प्ही में लद्दाख मतलब में जन्ना लद्दाख गेआ लद्दाख च मतलब इंटरस्ट बनी आ मेरा पैशन बनी आ में पैशन हा मेरा राइडिंग राइडिंग नै मिगी मतलब चैलेंज दित्ता की तोह् लद्दाख जाना तू लद्दाख जाना मतलब लद्दाख पुज्जना ई पुज्जना ऐ

उं'दे कन्नै राइडिंग कीती ते में फेमस थोह्ड़ा ओह्दे ई होई गेआ में में परफैक्ट आखनी के बैस्ट जेह्ड़ी ऐ राइडिंग मतलब केह् आखदे स्क्रैच ई ऐ मतलब ओह् साढ़ी हैल्प करी सकदे आं मतलब जेह्ड़ी असेंगी मतलब अड़बैंचर स्हानूं दिक्कत आंदी ऐ मतलब ओह् साढ़ी मदाद करी सकदे आं साढ़ी मतलब ओह् होंदी मतलब साढ़े पर कॉनवाय होंदा ऐ साढ़े कन्नै होर साढ़ी मतलब स्हानूं मुसीबत कोला दूर करदे न होर कन्नै मतलब

मतलब इं'या इंटरस्ट बनदा बंदे दा मतलब मेरा सपना एह् ऐ के चैनल खोह्ल्लां यूट्यूब दा मतलब जम्मू दा पैह्ला मोटोब्लॉगर बनां मतलब मिलियन च व्यूज़ आह्न मेरे होर किश निं चाहिदा मिगी होर मतलब मेरा सपना ऐ के में इंटरनेशनल राइड स्टार्ट करां पर में सोलो ई करना चाहनां उस च राइड निं करनी फेमस जगह घुम्मना में इद्धर लद्दाख काठमांडू जन्नां काठमांडु में बाद च जाना मतलब पूरा वर्ल्ड टूर करना चाहन्नां होर कन्याकुमारी कोला लेइयै कश्मीर जाना ई जाना ऐ जादा किश नेईं रस्ते ई स्हानूं ओह्बी मिलदे मुश्कलां बड़ियां औंदियां स्हानूं टायर दी हवा घट्ट होई जंदी होर मतलब एक्सीडेंट बड़े होंदे फेस होंदी ऐ प्रॉब्लम प्रॉब्लमां फेस करनियां पौंदियां वैदर कन्नै वैदर बी मतलब चेंज होई जंदा बरखा कन्नै ओह्दे बजह कन्नै रेनकोट पाने पौंदे वेवशटर पाना पौंदे होर बाईक रेन मोड पर करना पौंदी जेह्ड़ी मतलब मतलब जेह्की कोला आई दियां टेक्नोलॉजी आई दियांं बाइकां दियां मोड आई गेदे रेन मोड सिटी मोड में में आखना के रेन मोड च रेन रेन रेन मोड ई करना चाहिदा रेन च ओल्लै स्लिप होने दा खतरा निं होंदा कन्नै ब्रेक बी स्ट्रांग होंदी ऐ सुपर बाईक दी होर कन्नै बुलेट ठीक ऐ बुलेट जेह्ड़ा मतलब मिडिल क्लास बंदा बुलेट एफर्ट करी सकदा बुलेट ठीक ऐ लद्दाख जगह आस्तै मतलब दूर जाने आस्तै नेईं ओह्दे आस्तै सुपर बाईक ई ठीक रौहंदी होर बस एह् मेरा इ'न्ना ई ऐ होर मेरा मलब मिगी मिली जंदी ही इंकम मेरी इंकम मेरी होई जंदी ही लक्ख दौ लक्ख होई जंदी ही मेरी हून मतलब मेरे होई गे किन्नै दौं मिलयन होई गे मेरे मेरा नांऽ ऐ मोटोब्लॉगर मोटोब्लॉगर लक्ष्य सबस्क्राइब करी देओ मैनूं शेयर करी देओ बस